پچھلے سال میں میرا سب سے یادگار واقعہ جب میں اپنی پہلی اسکول فیسٹیول گیا تھا میں بہت پرجوش تھا کیونکہ میں نے پہلے کبھی اسکول فیسٹیول نہیں دیکھا تھا میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فیسٹیول میں جانا چاہتا ہوں میری ماں نے کہا کہ وہ مجھے اور میرے دوستوں کو فیسٹیول میں لے جائیں گی میں بہت خوش تھا ہم فیسٹیول کے دن صبح صبح ہی چلے گئے فیسٹیول بہت بڑا تھا وہاں بہت سی چیزیں تھی جیسے کہ کھیل کھانے اورگانے وغیرہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا اور کھانے کھائے میں نے بہت مزہ کیا لیکن مجھے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آیا جب میں نے اپنے پسندیدہ گلوکار کو گاتے ہوئے دیکھا